کیمرہ ایک ایسا آلا ہے جس سے ہم معاشرے کی چیزوں کی تصویرکشی کر سکتے ہیں اس کو ایک فوٹو کے فوٹو میں تبدیل کر سکتے ہیں کیمرے کی ایجاد اٹھارہ سو انتالیس میں لوئس لی پرینس اور جان جان جان نے کی ہے کیمرے کا کیمرے کا تو یوں تو بہت سے فوائد ہیں لیکن اس سے زیادہ اس کے نقصانات جو میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ میں نے ایک کیمرہ خریدہ تھا بہت مہنگا کیمرہ تھا ایک لاکھ روپیے کا لیکن اس نے اس کی میگا پکسل کوالیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو تو اچھائی ہوتی ہے اس میں نہیں تھی اس کی کوئی کوالیٹی اچھی نہیں تھی اور اس کی تصویر کشی کے مناظر وہ صحیح سے نہیں لے سکتا تھا اور چند دنوں میں وہ جلدی خراب ہو کر ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے مجھے میں اسے بہت منفی میرے اوپر اثر گیا کیمرے کا اور کمیرہ بھی تو ایک ہے منفی چیز کیونکہ صرف اس سے آدمی تصویرکشی ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتا اور اس میں پیسے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں